میرے ایک دوست ہیں جن کا نام صہیب ہے جب وہ بارہویں کلاس میں تھے تو انہوں نے کوچنگ لی تھی تاکہ وہ بارہویں کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس کر سکیں بارہویں کلاس میں جو مشکل سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سائنس ریاضی اور آپ کا فیزکس یہ سبجیکٹ ان سبجیکٹ میں زیادہ تر جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بارہویں کلاس جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو اس لیے اس انہوں نے کوچنگ لی جس میں انہوں نے کوچنگ لینے کے بعد ان کے مارکس میں کافی اضافہ ہوا اور وہ بہت اچھے نمبر سے پاس بھی کیے پاس کرنے کے بعد انہوں نے باقی اسٹوڈینٹ کو بھی پڑھایا تاکہ اور دوسرے بچوں کی بھی مدد ہو سکے اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں سائنس اور میتھ سائنس اور میتھس بہت مشکل ہے جس کے لیے بہت سے اسٹوڈینٹ ہیں زیادہ تر جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ کوچنگ کا سہارا لیتے ہیں اور کیونکہ یہ مین سبجیکٹ ہیں سبھی کمپیٹیٹیو اگزامس کو کریک کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں جیسے آئی آئی ٹی جے ای ای نیٹ تو ان اگزامس میں بھی مینلی آپ کا سائنس اور میتھس ہی رہتا ہے جس کے لیے اسٹوڈینٹ کو کوچنگ کی مدد لینی پڑتی ہے اور یہ بہت حد تک ان کی مدد بھی کرتی ہے